مچھلی پکڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے جیسے کہ ندی میں کوئی جال ڈال دیا دن بھر ڈال لگائے رہا اور ایک بھی مچھلی نہ پھنسا اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے جو آگے پھر مچھلی اور کپچھا سے مارنے کے لیے جاتا ہے کپچھا میں نہیں لگتا مچھلی بھاگ جاتا ہے کس طریقہ سے اور کس طریقہ سے نہیں کرنا پڑتا ہے اور ج تالاب میں جو جیرا ورا وغیرہ گراتے ہیں مچھلی کو ان کو جلا جال سے بڑھیا طریقہ سے اس کو کر کرتا ہے ان کے بعد ان کو لایا جاتا ہے تو باہر تھوڑا بہت مچھلی نکلتا ہے اگر بڑھے سے کرتا ہے گوڑی لوگ اور گوڑی لوگ نہیں کرے گا اور عام آدمی جب جاتا ہے بیچ تالاب میں بیچج تالابب میں جانے کے بعد وہ ڈوب جاتا ہے اس کے لیے بھی بیوستھا کرنا پڑتا ہے ناؤ وغیرہ کا بیوستھا کرنا پڑتا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا پڑتا ہے سر اور آگے کیا کرنا ہے مچھلی کو ڈھار میں لے کو پھر جانا ہے جال کو وہاں پہ جا کو مچھلی مارنا ہے ماار کو لانا ہے پھر پھر دوبارہ لگانا ہے جال وغیرہ کو کہ مچھلی پکڑا جائے کس طریقہ پکڑا جائے گا وہ دماغ لگانا پڑتا ہے ادھر ادھر بس اور کہیں کہیں بھی ندی میں جا جا کو جال لگا کو مچھلی تیر کو نکالنا پڑتا ہے اور جس کو اگر تیرنا نہیں آتا ہے تو وہ تو ڈبنا ہی ڈوبنا ہے اس کے لیے ناؤ وؤ کا ویوستھا کرنا پڑتا ہے اس لیے اور کوئی کوئی چیز کرنا پڑتا ہے اور گوڑھی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو مچھلی پکڑنے کا جدہ ہی یہ ہوتا ہے ان کو تو لانا ہی پڑے گا اور تالاب عالام میں جو بھی ہے وہ سب پکڑ کو لانا پڑتا ہے مچھلی کو بڑھیا سے طریقہ سے ندی میں جائے دھیرے سے جاك اپنے آرام سے پکڑیے اور لائیے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے سمجھ ان سے اور دوسرے تیسرے آدمی کو لے کو بھی جانا پڑتا ہے دو چار آدمی پانچ آدمی چھ آدمی کو لے کو بھی جانا پڑتا ہے مچھلی کے لیے